कूलर खरीदे तो देखे थे देखनेमे ठीक ठीक देखय देखयमे ठीक लगय रहय आब पता नहि किएक आब देखय छियै कि कभी घर ठण्डा हुएके वजह गरम होइ जाइ छै कभी तार जलि जाइ छै कभी ओइसँ हवा ठीक नहि निकलय छै कि पता नहि देखयमे जे इतनो अच्छा लगय रहय कि की बतैयै मगर पता नहि किएक उतना अथी भए गेल छै मगर समस्या अथी छै कूलरके समस्या पता नहि कभी तार कभी किछु कभी किछु होते रहय छै कि जे सुविधासँ कूलर मँगेलियै उ सुविधा कूलर दए नहि रहल छै किए ओइसँ पता नहि किए देखियै कूलरके हर देखेमे इतना अच्छा लगय छै हम नहि सोचलियै कि ओहन कूलर होइ सकय छै एहन कूलर होइ सकय छै पता नहि कि कूलर की कूलरमे कभी घरमे अथी जैसे कूलरमे अभी गरम अथी ठण्डाके वजह गरम हवा दए रहल छै कभी किछु कभी किछु हमेशा होते रहय छै एहन अथी नहि छै कि नहि होइ छै पता नहि कूलर कोइ हमरा खरीदलासऽ कूलर कोइ फायदे नै छै कियाकि कूलर पता नहि जे सुविधासँ खरिदलियै कूलर दए नहि पाबय छै कि कभी किछु कभी तार कभी कुछ मोटर कऽ कुछ सऽ कुछ जलते रहै छै कभी अजीब अजीब पता नै कूलर से हमरा